अथी गैस मिलल हन हम घरमे देलक सरकारी घर मिलल हन अपन अथी टङ्की कल मिलल हन कल गरेलक हन अपन कल घरे घरे कल देलक हन टङ्की सब अपन नाली बनेलहुँ हन नाली अपन बनाए देलक हन ओइमे अपन पानि जाइए कल अपन देलकै हन अपन सरकार बनाए देलकै हन अपन अथी सरकार बहुत मदति केलक हन कनी घर बनेलक हन घर पैसा देलक घर बनेलहुँ हन कनी टङ्किये बनाय देलकै हन टङ्कीपर अपन पानि आबै छै नला बनेलक हन टङ्कीमे अपन घरे घरे टङ्की खोलि देलकै हन तऽ अपन घरमे अपन चलबैयो नहि पड़ै छै टङ्कीमे अपन खोलि दै यऽ पानि अपन जाइए ओइसँ भरि लेलहुँ पानि कलपर सरकार बहुत मदति केलक हन मदति सरकार बहुत मदति केलक हन घर देलक कनी गैसो मिल गेल सब सरकार बहुत केलक हन सरकार ओइमे नहि कमी केलक हन सरकार बहुत देलक हन